जय झूलेलाल साईं मां हिकदमि मस्तु तव्हां ॿुधायो हा ॿुधायो कीअं फ़ोन कयुव अच्छा अच्छा अच्छा अचो मस्तु मस्तु वैराइटियूं पेयूं अथव जाम सूफ़ु अथव अढाई सौ केला अथव टीह रुपया डजन अंबु अथव असांजो सौ वीह रुपया किलो

न साहिबु इअं त तव्हां तव्हां खां वधीक अघु वठंदुसि इअं थी थो सघे हाणे तव्हां साम्हूं खां फोन कई अथव इअं तव्हांखे लॻे थो तव्हां खां वधीक वठंदुमि ॾह किलो ओतिरो ई अथव सा साहिबु हुन खां घटि न थींदुव मार्केट जा अघु अथव हिकदमि अचो तव्हां अचो त सही तव्हांखे अघु बि कढियां थो तव्हां अची तव्हां अलॻि करे रखां थो अंबु अचो

स्ट्राबेरी मिली वेंदुव जी जी भले ठीकु आहे हले हिकदमि कश्मीरी सूफ़ु अथव हिकदमि सूफ़ बि लाल लाल अथव आलूबुख़ार बि अथव आलूबुख़ारी अथव सौ वीह रुपया सौ रुपया न भाउ सौ वीह ई हाणे तव्हां ॿुधायो न कमाए था सघूं छा असां इअं थी थो सघे छा हलो ठीकु आहे जल्दी अचो ठीकु आहे हलिया अचो हा उहो ई न उहो ई रखिया अथव सीज़न किथे आहे हुनजो जी न उहे त न पिया आहिनि अछा ॿियो ॾिसो असां मुंहिंजे वटि ॿियो अथव तव्हांखे उहो नाका न ख़बर अथव नाका अथव त सौ टीह रुपया किलो

अचो तव्हां सभु अलॻि करे रखांव थो मां लिखी रखियो आहे सभु अचो अलॻि करे रखांव थो अचो अचो जी जी जी जी अचो जय झूलेलाल